सॉशल मिडिया डज प्लेय अ बीग रॉल इन एड्युकेशन आमच्या खातीर गोंयच्या भुरग्यां खातीर जर कोंकणी भाशा म्हणत आमकां ती इनफोर्मेशन मेळना तितकें मॅजर जें इनफोर्मेशन जाय आमकां तितकेंच मेळटलें की बाबा गोवा इज अ ट्युरिस्टीक स्पॉट गोंयांत फक्त कसिनोज आसात आनीक बिचीस आसात इतकेंच मेळटा थ्रू सॉशल मिडीया आमचे गोंयचे भुरगे जे एड्युकॅशनाचेर विडियोज करतात जशे की घुमट आरती गोंयांत घुमट आरती म्हणून कितें तरी आसा हें सगळें जग जगाक खबर आसा आतां गोंयांत बिचीस सोडून देवळां आसात आनीक अनएक्सप्लॉर्ड वॉटरफॉल्स आसात झरी आसात हें लोकांक कळ्ळां थ्रू सॉशल मिडीया एंड ऑनलायन प्लॅटफॉर्म्स इनस्टाग्रेम रिल्स फॉर देट फॉर एग्जांपल इन्स्टाग्रेम रील्स मागीर जे विडियोग्राफी करतात मागीर मागीर आनीक खूब तरेचें हें आसा व्लोग्स बरयतात व्लोग्स करतात ब्लोग्स बरयतात त्या मनशां कडल्यान आमकां कळटा की गोंयांत टॅलंटाची म्हणटा ती कमी ना आनी हो टॅलंट पसरता ऑनलायन मिडीया खातीर ऑनलायन जे लोक आसा आमचे जे कलाकार आसा तेंच्या खातीर आमच्या गोंयांत कसली कसली कला आसा आनी कितें एड्युकॅशन मेळटा गोवा इज नॉन गोवा इज अ लॅन्ड ऑफ आर्टिस्ट गोंय एक कलाकारांचें राज्य हें सगळ्यांक खबर आसा थ्रू ऑनलायन मिडीया